हेल्लो

हाँ मिल जाएगी आ जाओ आ जाओ आप मिल जाएगी गाड़ी हज़ार रुपये नहीं इतना तो नहीं हो पाएगा

हाँ नहीं हो पाएगा मैडम तब भी डीजल भी तो लग जाता है बहुत डीजल भी तो लग जाता है बहुत इतने में नहीं हो पाएगा पहले ही हमने सही रेट बताई है पास में है तो पैसे भी तो कम बताए हैं हमने हाँ तो फिर जाना है हज़ार रुपये से गाड़ी का ख़र्चा भी तो निकालना पड़ता है ठीक है आप कॉल लगा देना आ जाना ले आएगे आपको इस्टेसन जाकर ओके मैडम क्या दे रहा है दे